साढ़ी डोगरी भाषा जेह्ड़ी बड़ी मिट्ठी भाषा ऐ असेंगी बड़ी चंगी लगदी ऐ लोकें गी पता नी बाहरें आह्लें गी कैसी लगदी ऐ कैसी नेईं लगदी ऐ अस ते इयै सोचने आं सब लोग डोगरी बोल्लन सारे बच्चे बी डोगरी गै बोलन ते असेंगी तां गै अच्छी लगदी ऐ लोग इत्थै बाहरे दे बड़े आंदे न होर होर भाषा बोलदे न असेंगी कोई समझ नी औंदी ऐ के आखदे ते केह् नेईं ते साढ़ी भाषा गी ओह् दो मैंटें च समझी लैंदे न डोगरी भाषा ही ऐसी ऐ जिसी हर इक बंदा समझी लैंदा मगर बाहरे दी भाषा असेंगी थोह्ड़ा टैम लग्गी जंदा समझने गी थोह्ड़ी थोह्ड़ी समझ ते आई के जंदी ऐ केह् आक्खा दे केह् नेईं आक्खा दे मगर असेंगी पूरी समझ नेई आंदी नेईं पूरी अस सिक्खी पाने आं उसी ते थोह्ड़ा थोह्ड़ा असेंगी अपनी डोगरी गै पसंद आंदी असेंगी अपना डोगरी गै ल्हाका पसंद ऐ अपना डोगरी गै भाषा पसंद ऐ अस इयै सोचने आं सारे बच्चे बी भाषा बोलन अ पैहले बच्चें गी मना करदे हे तुस स्कूल जंदे हो डोगरी कैह्दे लेई बोलदे ओ तुस हिंदी बोल्लो तुस स्कूल पढ़ा दे अस्स ते कदें स्कूल गे नी असेंगी स्कूल दिक्खेआ नी माऊ प्यो दस्सेआ ही नी माल बकरियां गै दस्सियां असेंगी उऐ असें चारियां ते असें उऐ डोगरी भाषा गै समझी ते अस ते सोचने आं के सारे लोग डोगरी केगै भाषा बोलन अपने प्हाड़ी ल्हाकें च रौह्ने आह्ले असेंगी असेंगी ज्यादा डोगरी गै आंदी ऐ ते डोगरी गै असेंगी पसंद औंदी ऐ सब किश असें डोगरी बिच गै समझी पाने आं अपने जो घरै बिच चीजां न ओह्बी अस डोगरी च बोलने आं जो बाड़ी ऐ साड़ियां जमीने घा बसाठियां लकड़ियां जो बी ऐ अस डोगरी भाशा च बोलने आं किश लोग ऐसे होंदे न समझदे नी हैन के बोल्ला दे न केह् नेईं बोल्ला दे साढ़ी भाषा फ्ही बी समझदे न अस्उदी भाषा बिल्कुल नीं समझी सकदे अस एह् चाहन्ने आं साढ़ी डोगरी जेह्ड़ी भुल्लनी नी चाही दी सारें गी याद रौह्नी चाही दी साढ़ी डोगरी केह्ड़ी भाषा ही ते बच्चें गी केइएं गी पता गै नी ऐ केह्ड़ी भाषा च रौह्ने केह्ड़े देश च रौह्ने कुत्थै रौह्ने कुत्थै नेई रौह्ने अज्ज कल्ल बच्चें गी एस्स गल्ला दा पता गे नी ऐ ते अस ते सोचने आं के साढ़े दादे पड़़दादे जेह्ड़ी भाशा बोलदे न अस बी उऐ भाषा बोलचै साढ़े मां प्यो बी साढञे डोगरी बोलदे साढ़े दादे पड़दादे बी डोगरे थे अस डोगरी गै बोलने आं अज्ज तक्कर ते बच्चे थोह्ड़ी अग्गै भाषा बदली जा दे न थोह्ड़ी जेही हिंदी च चली जा दे न ते अस ते सोचने आं भाई अपनी भाषा ते अपना देश नी भुल्लना चाही दा अपना बेश नीं भुल्लना चाही दा साढ़ी हर इक्क चीज कुतै जगह बी जाओ पढ़े लिखे दे बच्चे सब किश जानदे अजकल इंग्लिश बी जानदे पंजाबी बी बोलदे हिंदी बी बोलदे सारियां भाषां बोलदे न पर असेंगी इन्नी आंदी भाषा ते अस बोलचै थोह्ड़ी पंजाबी दी असेंगी समझ लगदी ऐ थोह्ड़ी थोह्ड़ी पंजाबियें दी थोह्ड़ी भाषा साढ़े कन्नै थोह्ड़ी मिली बी जंदी ऐ उंदी गल्ल अस समझी पाने मगर होर भाषा असेंगी आक्खै कोई ते कोई नी आंदी ऐ डोडा भद्रवाह दे लोग इत्थै बड़े रौह्ंदे न साढ़े कोल उंदी भाषा असेंगी बिल्कुल समझ नीं आंदी केह् आखने न केह् नेईं साढ़ी भाषा गी ओह् समझी लैंदे न पर एह् केह् आक्खा दे न असें बिल्कुल भामें असें दस्स दस्स साल बी होई गे उंदे कन्नै रौह्ंदे असेंगी उंदी ओह् भाषा असेंगी नेईं औंदी ऐ असें अपनी गै डोगरी पसंद ऐ अपना डोगरी ल्हाका पसंद ऐ अपनी डोगरी भाषा पसंद ऐ अस इयै समझदे साढ़े ग्रां दे लोक न जेह्के अपनी डोगरी भाषा गी नी भुल्लन अपनी डोगरी याद के रक्खन अपने डोगरे बनियै रौह्न अपनी मिट्ठी बोल्ली जेह्ड़ी बोलदे रौह्न तां के डोगरे बनी सकने आं अस जेकर अस अपनी डोगरी भुल्ली जाह्गे ते अस डोगरे कैह्दे रेह् अस ते जि'यां जि'यां भाशा बदलै इयां इयां बेश बी बदली जंदे लोग बड़े बाहरें देशें रेहियै आंदे उ'नेंगी अपने देश दी भाषा भुल्ली दी हुंदी मगर अस ते नेईं कुतै बाह्र गे ते ना किश दिक्खेआ असें इ'यै अपना घर उऐ कोठियां गै दिक्खियां न माल बकरियां के दिक्खियां इयै दिक्खेआ असें जेह्ड़ा ग्राएं च चलदा ऐ उऐ किश दिक्खेआ खाना पकाना बी असेंगी उऐ किश औंदा जेह्का डोगरे अपने घरें बिच बनांदे न देसी ग्राएं दी रुट्टियां दाली चौल शोल इयै औंदे असेंगी कोई इंग्लिश खाने नी असेंगी आंदे बनाना नेईं किश अस्स इयै समझने आं ते साढ़ी डोगरी चलदी रवै ते डोगरें दा नां रौहंदा रवै